हून में तुसें ई अपने कन्नै इक वारदात होई दी गल्ल सनाना ऐं एह् वारदात मेरे कन्नै सतमीं पढ़दे होई ही जेह्दे च अस साढ़ा इक कैंम्प लग्गेआ उधमपुर ते अस उस बेल्लै मिडिल स्कूल धन्नू पढ़दे हे उस बेल्लै कुसै जागतै इक निक्के नेह् जागतै गी बड़ियां पुट्ठियां गल्लां सखाइयां ते उस जागतै घर जाइयै ओह् गल्लां अपनी माऊ गी सनाइयां ओह् माऊ गी गल्लां सनाइयां ओह्दे च नांऽ उसने मेरा बी लेई लैता ते नुहाड़े नांऽ लैने दे बाद च ते मास्टरै मिगी पकड़ी लैता ते होर कुसै बी नेईं पुच्छेआ ते इस गल्लै दा मास्टर असें गी पढ़ाना बी छुड़ी दित्ता असें ई रोज़ स्कूलै दा बाह्र कड्डी ओड़ना ते एह् मेरे कन्नै बड़ी बड्डी वारदात होई दी ऐ अपने टाईम च मास्टर जिसलै ओह्का स्कूलै दा बाह्र कड्डी ओड़ेआ फ्ही उ'न्नै असेंगी पूरा दिन पलस्तर चकाने कदें साढ़े कशा कदें किश कराना ते एह् साढ़े घर पता लग्गी गेआ मेरे कन्नै द'ऊं त्रैऽ त्रैऽ मुड़े होर पकड़ोए दे हे ते उत्थै साढ़ी गल्ती कोई नेईं ही गल्ती कुसै दी ही सज़ा असें भुगती ही ते एह् ते गल्ल इक दिन मेरे साढ़े ग्रांऽ दे सरपैंचै ई पता लग्गी ते सरपैंचै गल्ल करी ओड़ी साढ़े घर ते घर गल्ल कीती ऐ ते घरै आह्लें पुच्छेआ ते घरै आह्ले केह् सनाना हा घरै आह्लें सनाया जिसलै इ'यां इ'यां गल्ल होई दी ते घरें आह्लें उत्थें स्कूल कमेटी पेई ते कमेटी पौने दे बाद च असें उत्थै उत्थै सारी गल्ल साल पेई ते साल पौने दे बाद अस बेकसूर साबत होए बेकसूर ते उस बेल्लै फ्ही मास्टर फ्ही साढ़े कशा माफी लेआ मंगना माफी मंगने दा उत्थै कोई ओह् नेहा पर एह् हा कि अस गल्त नेईं हे पर असें ई गल्त मन्नेआ गेदा हा मनाया गेदा हा तां गै एह् मेरी जिंदगी च एह् सब तू बड्डी प्राॅब्लम फेस होई दी ऐ ते उस दिन चा बाद च अज्ज दिन तक्क कोई प्रॉब्लम फेस नेईं होई ऐ ते ओह् निक्के जागतै गी बाद च फ्ही सज़ा स्कूला बी कड्ढी ओड़ेआ ते दूआ स्कूल नुहाड़े घरें आह्लें एडमिशन करा ओड़ी नुहाड़ा केह् हा साढ़े जेह्ड़े कलंक पोथै दा साढ़े असें ई जेह्ड़ी गल्ल गलाई दी ओह् असेंगी अज्ज दिन तक्क निं भुल्लदी ऐ ते एह् मेरे कन्नै बड़ी बड्डी वारदात होई दी ऐ